नमस्कार काणकोण मुन्सिपालिटी ग्रंथपाल ग्रंथलयातलो ग्रंथपाल उलयतां कोण आ सांग काणकोणची पिकां

काणकोणची पिकां हाजेर मरे एक पुस्तक आसा भालचंद्र नेमाडे म्हणटा ह्या लेखकाचे पुस्तक आसा सो तूं तें इशू करपाक शकता भालचंद्र नेमाडे सो तांचे काणकोणची पिकां हें पुस्तक आसा आनी त्या पुस्तकाचेर तुका काणकोणच्या पिकां संर्दभान खूबशीं म्हायती मेळटली आनीक तातूंत वेगवेगळे पिकावळ जी आसा पिकयतात लोक ताजे संर्दभान सांगलां तांची वैशिश्ट सांगल्यात गुणधर्म सांगल्यात तें तुका आनी असायमेट तुका करपाक बऱ्याक पडटले काणकोणान जी आता सिजनली जातात पळय फॉर एजांपल मिरसांग जाता चिबडां जातात भेंडो जातात वांयगी जातात आनी आमचे कॉमन आमचे भाताची लागवड जाता ताज्या संर्दभान वैशिश्ट अशी स्पिशिश जी काणकोणा जाता ताज्या संर्दभान तातूंत ताणे उल्लेखून उद्देशून अशी मुद्दे मांडले हय हय आसा नोलेज आसा तुका केन्ना जाय ते सद्याक एक मरे तें पुस्तक आयज कोणे तरी इशू केल्ले ते आयज हाडून दिवपाचो आसा तूं आयज आयल्यार जाता आयज सेटर सेटरडे सो आयज तूं बारा पयली येता जाल्यार तुका मेळटले संडेक बंद आसता आनी आमची लायब्रररी सेटरडे हाफ डे संडे बंद आनीक शुक्ररारकय बंद आसता हय तुम तुमी मेंबर आसा पयली बरे तूं बरें पप्पाक सांगतना तुजो तुजें कार्ड आनीक रजिस्टराचेर तेका नांव बरोवचे पडटले पयली इनिशियल बरोवचे पडटले सायन मारचे पडटले आनी मागीर व्हरचे पडटले पुस्तक पुस्तक तुमकां पंदरां दिसां भितर हाडून दिवचे पडटा हा हय ना जाल्यार पंदरां दिसां खातीर तुमकां देडशें रुपया फायन पडटली ओके बरें या बाय